नहि हम तऽ देख रहल छियै जे पहिलुकामे एखुनकामे बहुत सुधार छै पहिले लोक महिलाकेँ महत्त्व नहि दैत छलै ओ किछु बजैए किछु करैए ओहिसँ कोनो काज नहि रहैत छलैए ओ ओकर काज छै बजनाइ ओ बजैए किया तऽ ओ महिला छलै लेकिन आब देखैत छियै जे हम अपनो घरमे देखैत छियै आ बाहरो देखैत छियै जे महिला जे कोनो बात बजैत छथिन तऽ ओहिपर पुरुष लोकनि ध्यान दैत छथिन जेनाकि हमरासभके छलैए दू साल तीन साल पहिने नशा मुक्तिपर एकटा अभियान निकलल रहय जे हमसभ जुलूस निकालने रहियै जे नशामुक्तिसँ केना लोक मुक्त हएत तऽ हमसभ दसटा महिला मिलि कऽ ओ जुलूस निकालहुँ आ नशामुक्ति अभियानकेँ जे केना एकरा बन्द कयल जाय तऽ केना ककरा घरके सुधार हेतै कियाक तऽ नशासँ ततेक लोक व्यस्त भऽ गेल छै जे खानपान भेल ओकरा घरमे नहि भेल लेकिन नशा ओकरा चाही तऽ एहि सभपर कनी हमसभ कनी आगू भेलियै तऽ हमरासभ सङ्गे जे जेन्ट्स रहथिन सेहोसभ कनी ध्यान देलखिन तऽ ओहिसभसँ हमरासभके समाजमे कनी फायदा भेलै तऽ एहिसभसँ तऽ हमरा होइए जे आब महिलाकेँ कनी सशक्त कयल गेलैएआ महिला सशक्ति छै आब छै जे हमरासबकेँ पुरुषो ध्यान दैत छथिन जे नहि महिला जे बजतै से ओ किएक नहि हेतै तेँ हमरासभकेँ अइ जे हँ हमरासभकेँ पहिलेसँ बेसी महत्त्व भेटल यए हमसभ बेसी सशक्त भेलहुँ हेँ से हमरासभकेँ तऽ आब बुझाइए एहन बात नहि बुझाइए एहन बात नहि छै तऽ महिलाकेँ कनी आब विशेष महत्त्व देल गेलै हेँ पहिलेवला एहन बात नहि छै